हमारे क्षेत्र में देखे जाने वाले पक्षी बहुत सारे हैं जैसे कबूतर चिड़िया कौवा कोयल और गिलहरी जिन जिनसे की पक्षी हमारे क्षेत्र में हम पक्षियों को देखना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि कई सारी जातियाँ जो है विलुप्त होते जा रही है जैसे कि खास कर के कोयल नाम का पक्षी बहुत ही कम देखा जा रहा है क्योंकि यह हमारी संस्कृति हमारे क्षेत्र में बहुत कम पाया जाता है कबूतर को हमेशा कभी भी देख सकते हैं परन्तु अन्य प्रजाति के पक्षी जैसे उल्लू उल्लू प्रजाति का पक्षी विलुप्त होते जा रहा है इस पक्षी को हम इसलिए देखना पसंद करते हैं क्योंकि यह पक्षी बहुत ही सुंदर दिखाई देता है इसके शरीर की बनावट बहुत ही प्यारी रहती हैं और यह जाति है न विलुप्त होते जा रही है जो कि हम पहले के ज़माने में देखते थे लेकिन आज कल नहीं देख पा रहे हैं